जी हाँ हाल ही में मैंने एक ए सी को लगवाया है तो मैं उस ए सी को पिछले एक महीने से उपयोग में ले रहा हूँ और उसके बारे में देख रहा हूँ कि उसका उपयोग करना मेरे लिए बहुत ही गलत है जब भी मैं उस ए सी वाले रूम से बाहर आता हूँ तो मुझे अपने आप को बहुत बाहरी वातावरण के माध्यम में बहुत कमजोर महसूस करना पड़ता है और वह ए सी भी बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि वह ए सी बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता है जिसके कारण मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और वह ए सी बहुत बेकार है क्योंकि पिछले एक महीने में ही वह आवाज करने लग गया और तब भी मैं उसको चालू करता हूँ तो वह तभी उसका रिमोट काम नहीं करता तो कभी उसकी विंडो काम नहीं करती और उसका फैन बहुत ज़्यादा आवाज करता है और कई बार तो उसमें कनेक्शन भी आ जाता है जिससे कि हमें झटके का डर रहता है